ہمارے علاقے میں جو زیادہ تر دیکھنے جانے والے جو پرندے ہیں وہ کبوتر ہے چڑیا ہے باز ہے یہ پرندے جو ہیں وہ ہمارے یہاں زیادہ دیکھے جاتے ہیں اور بہت سی ایسی چڑیاں بھی ہیں جوکہ دیکھی جاتی ہیں اور مجھے سب سے اچھا پرندہ جو ہے وہ کبوتر لگتا ہے کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور وہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں تو مجھے کبوتر سب سے زیادہ پسند ہے